हेलो मूंखे न फ़्रिज खपे सुठी बजेट आहे मुंहिंजी टीह पंटीह ताईं बट हुन में मूंखे जाम सुठी फ़्रिज खपे डबल डोर हुजे जंहिं में फैसिलिटीस सुठियूं हुजन ब्रैंड सुठी हुजे मूंखे हिक दम इएं ग्रे कलर हुजे वाइट हुजे मूंखे हीअं लाइट कलर खां सुठा खपन ब्राइट कलर चमकंदड़ न हुजनि

वर्पूल वगैरह न अथव छा वर्पूल जी न अथव छा

अच्छा हा त हुन जा फैसिलिटीस आहिनि छा छा आहिनि उन जी कुआलिटी छा आहे त ओनलाइन में उन में वॉरेंटी छा आहे ऐं हूअ ई एम आई ते थींदी लोन ते खपे मूंखे त हुन में घणो मथे पवंदो बजाज फाइनेंस जो कार्ड आहे मूं वटि ॿारहंनि महिनन जो कराइणो आहे मूंखे ऐं उन जी पोलिसी छा आहे वॉरेंटी छा आहे हुन त इन्शोरेंस घणे जो ईंदो हा अच्छा ऐं उन खां पोइ इहो इन्शोरेंस वगैरह जी छा चार्ज आहे मथां मिनीमम मिनीमम डाउन पेमैंट घणी आहे अच्छा

ठीक आहे ठीक आहे वर्पूल जी मूंखे ॿुधायो कलर वग़ैरह सभु ग्रे कलर खपे यां वाइट कलर खपे ठीक हले हले ठीक आहे जय झूलेलाल